असां ख़ुशीअ में हूंदा आहियूं त ख़ुशीअ जा भॼन भॻवाननि जा भॼन गाना जेको सम्झंदा आहियूं उहो ॻाईंदा आहियूं वॼाईंदा आहियूं ॿुधंदा आहियूं वरी केॾीमहिल भई ग़म हूंदो आहे त पोइ उहे ग़म भॼन गाना वरी उहे ॿुधंदा आहियूं ॻाईंदा आहियूं उन में बि पंहिंजो पाण खे ख़ुशि रखण लाइ थोरा उत्साह वारा ऐं भॼन मज़े या भॼन ॿुधंदा आहियूं आनंद वारा